खाजड़ जी मिठाई सिङ सिङर जी मिठाई गिहर रसगोलो मिठो लोलो माजून चौथो सतपुड़ो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरनि जो हलवो पटाटे जो हलवो जिलेबी गिहर मिठो समोसो लोलो साटा कराची हलवो खंडु मिस्री ॻुड़ पतीशो मिठो समोसो